ہمارے علاقے میں بہت سے چھوٹے کاروبار مذہبی رسومات سے وابستہ ہیں جیسے مٹھائی اور حلوائی کی دکانیں ہیں تہوار جب آتا ہے تو ان پر خاص بکری ہوتی ہے جیسے عید پر سیوئی وغیرہ بکتی ہیں دیوالی پر لڈو ہولی پر گجیا وغیرہ بکتی ہیں اور اس پہ عقیدے کا اثر یہ ہے کہ دکان دار روزہ رکھتے ہیں پوجا بھی کرتے ہیں اور تہوار پر دکانیں بند رکھتے ہیں یا سجاتے ہیں اور پھر ایک یہ ہوتا ہے جیسے ٹوپی یا کرتا کی دکانیں ہوتی ہیں عطر جو ہوتا ہے اس کی دکانیں ہوتی ہیں خاص کر جیسے ہمارا مسلم علاقہ ہے تو عید سے پہلے ایسی دکانوں پہ بہت بھیڑ رہتی ہے یہ دکانیں صرف کاروبار نہیں بلکہ مذہبی پہچان کا حصہ بھی ہوتی ہیں اور پھول بیچنے والے ہوتے ہیں جیسے مسجد گرودوارا چرچ پر پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ لوگ روز صبح سے ہندو لوگ زیادہ کرتے ہیں پوجا پاٹھ کے لیے پھول کو سجانے کے لیے مطلب پھولوں کی سپلائی کرتے ہیں کچھ زیادہ ہی اور جیسے مذہبی کتابیں ہوتی ہیں قرآن ہو گیا قرآن پاک اور رامائن گیتا وغیرہ بائبل کی دکانیں ہوتی ہیں یہ دکانیں جو ہوتی ہیں یہ بھی مذہبی شکشا اور روزانہ کے عقیدے کو پھیلانے میں مدد کرتی ہیں پھر مومبتی ہو گئی اگربتی ہو گئی اور یہ زیادہ تر ہندو لوگ اور کچھ لوگ جیسے پیر وغیرہ کو مانتے ہیں تو اس کی پوجا وغیرہ کے لیے یہ کاروبار سیدھے طور پر پوجا عبادت دھارمک ریتی رواجوں سے جڑے ہوتے ہیں اور روزمرہ کے طریقوں پہ تو ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی جو روزے دار دکان دار دن میں کم کھاتے ہیں شام کو روزہ کھولنے کے وقت جلدی بند کر دیتے ہیں دن میں تو کم ہی ہو اور ایمانداری اور حلال حرام کا دھیان رکھنا کہ ویپاری اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ مذہب کے اصولوں کے مطابق ہو مثلاً جیسے سود سے بچنا حلال سامان بیچنا اور پیسے بھی ناجائز نہ لینا جتنے جتنے کا بیٹھ رہا ہو اتنے لینا اور بہت سے مطلب ایسے انتظام کرتے ہیں جیسے گرودوارا کے پاس لنگر چلا دیتے ہیں مندروں کے باہر بھی چلا رہتا ہے بھنڈارے چلے رہتے ہیں مسجدوں کے پاس افطاری ہو جاتی ہیں مطلب ان میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ایسے ایسے بھی ہوتا ہے اور چھوٹے کاروبار جیسے مذہبی رواجوں میں صرف گراہک کو سیوائیں نہیں دیتے بلکہ وہ خود بھی جو ہوتے ہیں وہ خود بھی دھرم جیسے ہوتا ہے اس کے طور طریقوں کا حصہ ہوتا ہیں ان کا کاروبار جو ہوتا ہے ان یہ تینوں آپس میں مطلب گہرائی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں